दा जोंहा गामियाव रायजो जानाय हिसाबै जोङो बे खारेननि मोब्लिबनि थाखाय जोंहा इसिबां जोंहा गोनांथि गैया जोङो बेबायदिनो खारेनखौ हराव सावो आरो बेबायदिनो मटर सलायो जोङो ओंखाम ओंख्रि संनायाव जों खारेनजों बारा बाहायनाय जाया आरो जोङो बेबायदिनो खारेनखौ जोंहा बेबायदिनो नांगौ समाव जोङो हरनि समावल' एसे बाहायनाय जायो जोङो गामिनि हिसाबै जोंहा इसिबां नाखि खारेननि नांगौथि गैया आरो बेबायदिनो जोङो

इसेब्लाबो जोङो खम जुरि जोङो खारेनखौ नांगौथिया जोंनि गामिनि थाखाय आरो जोंनि बे जोंहा बेबायदिनो रायजोआव थानायलाय जोङो बेबायदिनो खारेन बिल फोरखौबो जोङो हरनो गोनां जानानै फैयो जयैनो आङो बेखौनो आङो बारा बुंनो रोंलाय लाङा जोंहा गोबांथार संसार जानायाव गथ' गथाय' फरायनायाव जों हरनि समाव जोंहा एसे नांगौथि जानायलाय जोङो बे खारेन बाल्ब फोरखौ जोङो बानायनानै लायो बिदिनो गथ'फोरनि फरायनाय समावल' जों बांसिन बाहायनाय जायो जोङो ओंखाम ओंख्रिफोरखौबो जोङो खारेनजों बाहाया जोङो गेसफोरजों सङो आरो जोंहा बेबायदिनो बन इरिफोर सिननानै बेबायदिनो औवा बनफोर दालाय दुलाय सिननानै जोङो गामि सिंनि रायजो जानायफ्रा जोङो बेजोंनो सङै खावै जों सोलियो जोङो बन लायजोंनो जोङो संनानै जायो बेनिखायनो जोंहा खारेनखौ जों ओंखाम संनायाव जों गारनाय जाया